म्हाजे सद्याचें आवडटे दिसाळें म्हणजे टायम्स ऑफ इंडिया हांव तो मुजरत वाचता आनी म्हाका तो वाचपाकूय खुब आवडटा पण ताच्या पयली म्हाका सगळ्यान परस भांगरभूंय हो हे दिसाळें वाचपाक आवडटालें तें हांव खुब आवडिन वाचतालें सगल्यान कमी प्रमाणान दिसतालो तो दिसाळें पण हांव मुजरत वाचताले तें वेगळें कशें जालें टायम्स हो खुब व्हडलो पेपर आसा आनी भांगरभुंय हो एकदम धाकटो पेपर आसा तातुंत टायम्सान खुबश्यो अश्यो गजाली वाचपाक मेळटाल्यो भांगरभुंयन कमी प्रमाणान गजाली आसताल्यो पण क्वचित अश्यो वेगवेगळ्यो गजाली वाचपाक मेळटाल्यो